प्रेशर कुकर से दर दरअसल में बहुत ही कम समय में बहुत कुछ पकाया जा सकता है और ये इसमें भोजन में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा को भी यह लगातार बनाए रखता है तो यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर बहुत बेहतर है लेकिन इसका जब हम उपयोग करते हैं तो हम को कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जैसे कि प्रेशर कुकर को का इस्तेमाल करते समय हमको उसका प्रेशर चेक यानी जो उसका दबाव है दबाव को चेक करने की बहुत ज़रूरत है यानी जब हम उसका उपयोग शुरू कर रहे हैं उसके पहले ये देख लें कि उसमें कोई दरार तो नहीं हैं और ये भी देख लें कि उसकी जो सीटी है वो किसी भी तरीक़े से वो सिटी में कोई दरार या सीटी किसी तरीक़े से ख़राब तो नहीं हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है फिर हम ये भी देखे हैं कि पानी के बिना कभी भी इसका इस कुकर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि पानी से ही भाप बनती है और यदि भाप ही नहीं बनेगी तो इस कुकर का कोई उपयोग नहीं है तो पानी भाप बनाता है और यदि पानी कम होगा या नहीं होगा तो उससे कुकर की फटने का ख़तरा शुरू हो सकता है तो इसलिए हम इनका ध्यान रखें फिर हम देखें हैं कि सीटी को ना छुएँ क्योंकि सीटी बहुत गर्म होती है और उसके आस पास से जब भाप निकलती है वो भाप भी बहुत गर्म होती है जैसे ही हम सीटी छूते हैं भाप ऊपर आती है तो उससे हाथ जल जाने का खतरा है तो उसका भी हम ध्यान रखें अलग अलग तरीक़े से हम अलग अलग जो चीज़ें या पकवान बना रहे हैं उनका ध्यान रखें कि किस में कितने पानी की ज़रूरत है किस में कितने समय की ज़रूरत है इनको हम थोड़ा ध्यान रखें जब खाना पक जाए तो हम ढक्कन तुरंत ना खोलें क्योंकि जो भाप है कई बार खाना उस भाप के कारण भी पकता रहता है धीरे धीरे तो कम से कम दस से पंद्रह मिनट का समय हम ज़रूर दें खाना पकने के बाद ताकि भाप के माध्यम से भी खाना पक सके और हम यह भी ध्यान रखें कि ढक्कन खोलने का जो सही समय है वो सही समय के पहले हम ढक्कन ना खोलें क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसमें भाप बनती है और उसके चलते फिर खाना बहुत अच्छे से पक पता है और जो पानी यदि थोड़ा बहुत ज़्यादा है कम हुआ है वो पानी भी भाप बन के उड़ जाता है तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है